मूंखे क्रिकेट ॾाढो वणंदो आहे ऐं क्रिकेट जो मां जाम फैन आहियां ऐं क्रिकेट मां बचपन खां खेॾंदो आयो आहियां ऐं क्रिकेट में मुंहिंजो ॾाढो ई वणंदो खिलाड़ी विराट कोहली आहे जेको असांजे ई कटनी शहर में उन्हनि पंहिंजो ॿाराणी पंहिंजो बचपन गुज़ारियो ताईं उन्हनि पंहिंजे मासी मासण वटि कटनी शहर में ॾाढो समय बितायो ताईं ऐं विराट कोहली ॾाढो ई सुठो खिलाड़ी आहे

क्रिकेट जा असां ॾाढा वॾा फैन आहियूं ऐं असां सदाई क्रिकेट खेॾंदा रहंदासी क्रिकेट ॾाढो सेहक सुठो बि आहे ऐं क्रिकेट में ॾाढो मन मज़ो बि ईंदो आहे ऐं अॼुकल्ह जिते किथे क्रिकेट छायल आहे क्रिकेट सां सिहत बि सुठी रहंदी आहे ऐं क्रिकेट ॾाढो ई सुठो खेल आहे हिन सां गॾु मूंखे बैडमिंटन बि ॾाढो वणंदो आहे मां बैडमिंटन जो बि ॾाढो सुठो खिलाड़ी आहियां ऐं बैडमिंटन मूंखे बचपन खां ई खेॾण जी आदत आहे